میں نے جو قمیض آڈر کیا تھا وہ مجھے نہیں ملی بلکہ مجھے اس سے سستی لیکن ویسی ہی قمیض مل گئی ہے اس لیے میں اپنا اصل آڈر منسوخ کرنا چاہتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ بہتر سودا تلاش کرنا میرے حق ہے اور چونکہ مجھے آپ اس کی ضرورت نہیں تو میں آڈر منسوخ کرنے کے لیے آپ کی کسٹمر سروس سے رابطہ کروں گا یا آپ کی ویب سائٹ یا ایپ پر موجود آڈر کینسل آپشن استعمال کروں گا منسوخی کی وجہ یہ ہے کہ مجھے بہتر قیمت پر وہی چیز پہلے ہی مل چکی ہے